جی ہاں کھانا بنانے کو شوق کے طور پر میں نے ایک بار سوچا تھا لیکن میرے ہی گاؤں کے ایک دوست نے اسی کو ایک بار کرنا چاہا تھا یعنی اس نے ایک بار دہلی جا کر ہوٹل میں کھانا بنانے کے کورس والی تعلیم حاصل کرنی چاہی تھی اور دہلی کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا اور اس نے تعلیم شروع بھی کر دی تھی لیکن اچانک سے میرے دوست کے والدین کو کسی نے جا کر کہا کہ تمہارا بیٹا ہوٹل میں کھانا پکائے گا سب کو کھانا پکا کر کھلائے گا یہ کتنی بری بات ہے تم تو ایک بڑے خاندان والے ہو یہ بہت برا لگا اس کے والدین کو تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم رکوا دی بیٹے نے بہت سمجھایا لیکن والدین نہ مانے آخرکار وہ اپنی پسندیدہ تعلیم سے محروم ہو گیا کیوں کہ اس کے والدین کو غلط فہمی ہو گئی تھی پھر بھی میں نے بھی اس ارادہ کو چھوڑ دیا اور دوسری تعلیم حاصل کر رہا ہوں